पंजाबी बोलदे होर अद्धी लैंववेज बोलदे जियां ईइंगलिश होई लेकिन ऐसा बंदा होग जिसी सिर्फ डोगरी गै औंदी होग और ओह् उत्थें कियां बोलग तां करियै उनेंगी बी थोह्ड़ी बौह्त बोलना औंना चाही दी डोगरी